अज्ज में गल्ल करना चाहन्नी आं के डिस्ट्रिक रियासी बिच कुड़ियां केह्ड़ी मुश्कलात ना जेहड़ियां जनान्नी न ओह् फेस करदियां दिक्खनी आं ओह्दे च में सनाना चाह्न्नी आं ठीक ऐ कुड़ियां पैह्लें ऐजुकेशन सैक्टर जेह्ड़ा ऐ कुड़ियां बड़ियां डैवल्प करै दियां ना बहुत ग्रोथ करै दियां न इत्थै ते ओह् बड़ी जोर शोर कन्नै अपनी जेह्ड़ी ऐ ओह् भूमिका नभा दियां एह्दे बिच ते डिस्ट्रिक रियासी बिच जेह्ड़े साढे़ स्कूल ऐ कालेज ऐ बहुत अच्छा ऐ एह्दा स्टाफ बी बड़ा शैल ऐ ऐ असेंगी पढांदे बी बड़ा शैल न कुड़ियां बी बड़ी जोश कन्नै हर इक चीज च भाग लैंदियां कन्नै कम्म बी करदियां में सनाना चाह्न्नी आं कि आं एह् गल्ल है कि जेह्ड़ी साढ़ी सोसाइटी ऐ अस फैमिली जेह्दे च बिलांग करने आं अस ओह् थोह्ड़े होंदे न नैरो माइंडड लोग होंदे न उ'नें गी पता नेईं होंदा उ'नें गी समझाना बी मुश्किल होंदा की के अजकल टाइम बी इ'यै जनेह् ऐ उब्भी डरी जंदे ओह्दे च कोह्की कुड़िये दी पढ़ाई च बड़ी कठनाई औंदी खास करियै जेह्ड़े बैकवर्ड एरिया च बिलांग करदियां न उ'नें गी औना जाना बड़ी मुश्किल होंदा मां प्यो बी डरी जंदे किश रिंजन नेह् बी होंदे कि कुड़िये दी पढ़ाई छड़ाई दिंदे ऐसा नेईं करना चाहिदा मौका नेईं दित्ता जंदा जिन्ना मुड़े गी दिता जंदा इन्ना कुड़िये गी बी दित्ता जाना चाहिदा कि कुड़िये बी करी सकदे एम्पलाएमेंट दी गल्ल करचे अज जेहड़ी डिस्ट्रिक रियासी बिच कुड़ियां औंदियां एम्पलाएमेंट च बी अच्छी ग्रोथ ऐ कुड़िये दी बडा अच्छा कम्म करा दियां न बहुत कुड़ियें बडे़ अच्छे अच्छे इग्जाम क्रैक कीते दे न जेह्ड़े साढे़ रोल माडल हैन डिस्ट्रक रियासी बहुत अच्छा ऐ जेह्ड़ी इक क्रिकेटर ऐ समृति मंदाना उसी दिक्खियै में बड़ी मोटिवेटिड़ होन्ना आं कि में जदूं उसी दिक्खनी आं कि कुड़िया बी किश करी सकदियां न ओह् उत्थै पुज्जियै न उत्थै नेईं पुज्जगे कुतै ते पुज्जी सकने आं अस ठीक ऐ अस अपना स्टेटस बनाना आसे अपनी परसनैलिटी डवैल्प करी सकने आं परसनैलिटी डवैल्प करने दा जेह्ड़ा मेन जरिया ऐ जित्थै पढ़ाई ऐ स्पोटर बी होई सकदा ऐ में आपू ऐन्नऐस्सऐस्स ऐन्नसिसि ऐन्नसिसि कैडिट आं वालेंटियर आं में काफी सारे कैम्पस बी कीते में हर इक एक्टिविटी च पार्टिस्पेट करना बी बहुत जरुरी होंदी ऐ मेरी कल्चर ते मेरी मेन हाब्बी ऐ मी बहुत पसंद ऐ में चाह्न्नी आं कि हर इक कुड़ी गी होना चाहिदा की के मलटीटास्क बंदा हर जगह् फिट होई जंदा मेरे अगर अस आक्खचै कि अस पढ़ाई करने आ पढ़ाई कन्नै सबकिश लब्भी जाह्ग स्हान्नूं ऐसा नेईं होंदा अज्ज दे टाइम च असें गी हर इक कम जैदा नेईं पर थोह्ड़ा बहुत औना चाहिदा एह्दे च केह् होंदा कि जिन्नी शैल परसनैलिटी होग असेंगी इस गल्ल गी साढ़ी स्किल्ल जिन्ने अच्छे होन अस जिन्ना बाकियें कशा अलग होगे उन्ना जैदा साढ़े आस्तै शैल होग क्योंकि की के इक गल्ल एह् ऐ कि सारे इक जनेह् होगे तां चुनना कि'यां असें कुसैगी इन्ने लोके च कि'यां कि पोपूलेशन बड़ी ऐ कुडियां बी बहुत न मुडे़ बी बहुत न बट अगर अस सारें कोला बद्ध लब्भना कि हां एह् बंदा शैल लग्गेआ ऐ इसी एह् क्वालिटी ऐ एह् खूबी ऐ एहदे बिच ते एह् इसी अलग करदी सारें गी एह् बहुत मैटर करदी ऐ अज दे टाइम उप्पर एह् बड़ी इक केह् आखेआ मुंह च कोई वर्ड नेईं ऐ की के आखेआ कि शब्द नेईं कोई लफ्ज नेईं आखने गी कि एह् गल्ल इ'यां ऐ ठीक ऐ उस मी गल्ल करा इक्वैलिटी दी अस मन्ने जां नां मन्ने अस जिन्नी मर्जी कम्पलेन चलाचै किश बी चलाचै कहीं ना कहीं अस जेहड़ी कुडियां आं उस्सी इन्ना बराबर नेईं समझेआ जंदा कुड़ियें गी रब नै असेंगी बनाया गै अलग अलग मुड़े गी अलग पावर दित्ती दी मुड़े गी अलग पावर दित्ती दी बट लोग जेहड़े हैन ओह् नेईं समझदे कुडियें गी ओह् आखदे कुड़ी ऐ कुड़ी बनियै रौह् पर ऐसा नेईं होंदा कुड़ियें गी अलग फैसीलिटी होंदी कुडियें बी ओह् कम्म करी सकदियां अजकल कुडियां मुड़े शा जैदा ग्रोथ करै दियां ठीक ऐ डिस्क्रिमिनेशन नेईं होना चाहिदा कुडियें च मुड़े च ऐक्चुअली केह् होंदा कि जेल्लै घरै च गै कुडियें गी स्पोर्ट होऐ ते फ्ही कुड़ियें गी बाकी लोकें घरै दे बाह्रे आह्लें गी नेईं मनदी ठीक ऐ वैसे इस गल्ला दा ध्यान रक्खना चाहिदा कि कुडियें गी एह् फील निं होऐ कि तूं घट्ट ऐ तू करी नेईं सकदी असें म्हेशां कुड़ी गी स्पोर्ट करना चाहिदा उसी आखना चाहिदा कि हां तूं करी सकनी ऐ ऐसा कोई कम्म नेईं जेहड़ा तूं नेईं करी सकनी ऐ जे रियासी बिच अस गल्ल करचै तां इन्ना खास नेईं ऐहां जेह्ड़े रियासी बैकवर्ड एरिया न ओह्दे च बड़ी ऐ निक्की निक्की कुड़िये दे ब्याह कराई ओड़दे उ'नें बचारियें गी इन्नी अवेअरनैस्स नेईं होंदी कोई समझाना आह्ला नेई होंदा ओह् जमान्ने तू डरी जंदे लोकें दी गल्ला बिच आई जंदे फ्ही उ'नें गी बचैरे गी ब्याही दिंदे ते कुड़ियें दी लाइफ बर्बाद होई जंदी कुड़ियें गी ऐजुकेटिड़ होना बहुत जरुरी ऐ अज दे टाइम उप्पर ऐजुकेशन कुड़ियें गितै बड़ी ई जैदा जरुरी ऐ अपने आप गी डवैल्प बनाने गितै परसनैलिटी गी डवैल्प करना अजकल ओह् ऐ अज्ज में अपनी गल्ल सनान्नी आं में बड़े बैकवर्ड एरिया च आई दियां ठीक ऐ मेरी जेह्ड़ी ऐजुकेशन ऐ ओह् सिटी बिच्चा मेन बट इत्थै आइयै बहुत किश सिक्खेआ में जिसलै घर जन्नी आं मेरे च ते उ'नें कुड़ियें च मी बहुत फर्क लगदा उं'दी सोच च फर्क ऐ मेरी सोच बिच फर्क ऐ इ'यै फर्क होंदा कि कुड़ियें गी हर इक चीज च वैल्ल अवेअर होना चाहिदा उसी हर इक चीज पता होना चाहिदी सिर्फ कुड़ी गी एह् नेईं सिक्खना कि तुस रसोई बिच रुट्टी बनाना थुआढ़ा कम ऐ बस होर किश नेईं औंदा तुसें गी नां गै तुस करी सकदे कुड़ियें गी एह् गल्ल कदें नेईं गलान्नी कि तूं एह् कम नेईं करी सकदी रब ने उसी इन्नी खूबी कन्नै नबाजे दा होंदा कि हां कि ओह् सारे कम करी सके में चाह्न्नी आं हर इक कुड़ी गी हर इक कम आवै उसदी परसैनिलिटी बी अच्छी होऐ बाकी उसी हर कम्म जेहड़ा ओह् आखै दी जेह्ड़ा डोगरी च आखने आं अस कि जेह्ड़ा सिर पवै ते नभानी पौंदी सारे कम्म सिक्खी ओड़ो एह् पढ़ाई दा कम ऐ एह्दे च बंदा पढाई गै करी सकदा और एह्दे कन्नै गै में अपनी शब्दें गी खत्म करना चाह्न्नी आं आशा करनी हा तुसें गी मेरे शब्द शैल लग्गे होन घन्नवाद